अ हेल' माबा आब'ना ओइ आं माबानि खान्थालगुरिनि माबा बिनास्रि होननाया थारमाने आङो नोंस्रा माबा बागानाव साहा बागानाव मानसि लाबावगोन नामा नांगोन नामा आं थारमाने खामानि मावनो थांनो नागिरदोंमोन आरो आं मावगौमोन माने आङो साहा बागानाव जेनोबा न'आव खस्थ' जानायखाय आङो मावनो थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय ओरैनोलाय दिन हिसाबसो होयोना सप्ता हिसाब होयो माबाखौलाय ए फैसाखोलाय सप्तायाव होयो आरोना बिसिबां गोग्लैयोथाय दिनाव गोग्लैफ्रामो आरोना देलाय जायो तिनस'ब्लाबो मा बारनिफ्राय बिस्तिबारनिफ्राय मंगलबार आरो साननै साननैनिफ्राय ओं आंथ' थांगोन गाबोनब्लाबो थांगोमोनसो आंथ' मानो होमब्ला एसे न'आव प्रब्लेम जादोनालाय इनिखायनो मावथारनोसैमोन आरो आङो ओमफ्राय ओमफ्राय ओरैनो सप्ता हिसाबै होयोब्लाबो जेबो नङा दरमाया सोलिनो हायो खिन्थु मासब्ला हाद्राया आरो सोलिनो ओं सप्ताब्ला हायो सप्ताब्ला ओं ओं ओं होमब्लाय आं बिस्तिबारनिफ्राय थांसै टाइमालाय खैथासोनिफ्राय ओंखारलाङो ए होमब्लाथ' थांनाया जोंना सातथासोनिफ्रायनो ओंखारलांनांगोन होमब्ला

दे होमब्लालाय आं थांसिगोनदै बायचान्स बिस्तिबारै थांनो हायाब्लाबो शुक्रुबारनिफ्राय थांथारनोसै आं दे दे होमब्लालाय आं आङो खिथाखाबाय आरो थांगोन दे होमब्ला दोनथ'नोसै नामा औ दे